समय और तकनीक के बढ़ने के साथ साथ हमारे जो हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जो एप्लीकेशन हैं उनकी सँख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है जैसे आज का युग तकनीक का युग है और सभी लोग तकनीक के द्वारा अपने काम को या बोझ को और अपने समय को बचाना चाहते हैं इसीलिए तरह तरह के लोग तरह तरह के ऐप्स का उपयोग करते हैं और अपने कार्य के बोझ को और अपने समय को आराम से बचा लेते हैं मेरे द्वारा उपयोग में मेरे द्वारा अलग अलग तरह के जो ऐप्स हैं उनका उपयोग किया जाता है और अलग अलग तरह के ऐप्स का उपयोग करने का कार्य अलग अलग तरह का होता है अलग अलग जो एप्लीकेशन होते हैं वह अलग अलग तरह के कार्यों को सम्पादित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और वह अपने उसी डिज़ाइन के ऊपर यह कार्य करते हैं जैसा कि हमलोग विद्यार्थी लोग हैं तो हमलोग पढ़ाई से सम्बन्धित अलग अलग तरह के ऐप्स का उपयोग करते हैं जिस प्रकार हमारे द्वारा उपयोग कर रहे किया जाने वाला एप्लिकेशन है स्टडी नाइन्टी वन तो जो स्टडी विथ नीरज सर गुरुजी की पाठशाला इस तरीके के जो एप्लीकेशन हैं वह हमको आधुनिक समय में जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है जो गवर्नमेन्ट वेकेन्सीस को लेकर कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उसके सम्बन्ध में ही हमको अलग अलग तरह के ज्ञान को प्रदान करवाता है और हमारी आवश्यकता के अनुरूप जो पठन और पाठन की सामग्री वह उपलब्ध कराता है जैसा कि लगातार समय बढ़ता चला जा रहा है और समय के बढ़ने के के साथ साथ कॉम्पिटिशन जो है वह भी बहुत तेज बढ़ता चला जा रहा है तो स्टडी नाइन्टी वन या गुरुजी पाठशाला यह सब ऐसे एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में हैं जो मुझे दिन प्रतिदिन होने वाली विभिन तरह की घटनाओं को इतिहास विषय के तरह तरह के समय में आने वाले सिद्धान्तों को भूगोल में आने वाली तरह तरह की जटिलताओं को और इसी तरह जो हमारे पास समस्याएँ उत्पन्न होती हैं उनको बताने के लिए उनका विश्लेषण करने के लिए और तरह तरह के जो विस्तार हैं उनको बताने के लिए मैं इनका उपयोग करता हूँ आधुनिक समय में कि जैसा आप जानते हैं कि जो गवर्नमेन्ट है उसने नागरिकों के अच्छे के लिए कैसे उपयोग नागरिकों के नागरिकों को सुविधा पहुँचाने के लिए कई तरह के एप्लीकेशन का उपयोग सुरू किया है अलग बैंकों के द्वारा अलग अलग एप्लीकेशन उपयोग किए जाते हैं जैसा एम पासबुक अप एक एप्लीकेशन बनकर आया है तो जिस भी बैंक में आपका खाता होगा उस बैंक में उस बैंक का एम पासबुक डाउनलोड करिए एम पासबुक डाउनलोड करने से क्या होगा अगर आप एक व्यापारी हैं तो तो आपके लिए एम पासबुक अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि एम पासबुक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आने वाले जितने भी आपके ट्रान्जैक्शन होंगे दिन प्रतिदिन के हर घन्टे के हर मिनट के वह आप अपने एम पासबुक में देख पाएँगे एम पासबुक से आप अपने खाते का विवरण निकाल सकते हैं एम पासबुक से आप अपने खाते के पैसे की जानकारी ले सकते हैं और इस तरीके से जो एम पासबुक है वह आपको कई तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है है ना समय के बढ़ने के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि चीज़ें डिज़िटलाइज़ होती चली जा रही हैं और हमारे जो यशस्वी प्रधानमन्त्री हैं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्होंने एक सपना देखा है डिज़िटल इण्डिया का तो जो डिज़िटल इण्डिया अप्लीके जो डिज़िटल इण्डिया का सपना है वह हम अलग अलग तरह के एप्लीकेशन का उपयोग करके ही पूरा कर सकते हैं डिज़िटल इण्डिया के द्वारा डिज़िटल इण्डिया के सपने को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में जो सरकार है उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डिज़िलॉकर डिज़िलॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो विद्यार्थियों के लिए और भारत देश के सभी नागरिकों के लिए अत्यन्त आवश्यक और अत्यन्त सुविधाजनक एप्लीकेशन है यह एप्लीकेशन का उपयोग मैं भी करता हूँ डिज़िलॉकर में और आप अपने जितने भी डाक्यूमेन्ट हैं जैसे आपका आधार कार्ड जैसे आपका पैन कार्ड जैसे आपका ड्राइविन्ग लाइसेन्स जैसे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट जैसे आपकी इन्टर की मार्कशीट जो कुछ भी आपने अब तक प्राप्त किया है जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेन्ट हैं उन सबकी प्रतिलिपि एक तरह से कहिए कि आपके डिज़िलॉकर में रहती हैं डिज़िलॉकर की जो प्रतिलिपि है जो लाइसेन्स है जो आपके जरूरी कागज़ात हैं आप डिज़िलॉकर का उपयोग करते हुए किसी को भी दिखा सकते हैं और जो भी इसके सम्बन्ध में अधिकारी होगा वह डिज़िलॉकर से सम्बन्धित या डिज़िलॉकर में उपलब्ध जो भी आपके डॉक्यूमेन्ट हैं उनको देखेगा और उनको मानने की उनको विधिक ज़रूरत होगी तो यह कुछ एप्लीकेशन हैं जिनका उपयोग हम लगातार अपने फ़ायदे के लिए करते रहे हैं